आं मोजां मोनसिननाय लिरगिरि दङ बे लिरगिरिनि मुङानो जायैबाय मन'रन्जन लाहारी मन'रन्जन लाहारीनि माखासे लिरनायफोरा गोबां मेलेमाव नांनाय जायो मानोना मन'रन्जन लाहारीनि माखासे सल'फोरा आरो थुनफावथाइफोरा समाजारि जायो जेरै मन'रन्जन लाहारीनि लाहारीनि खारलुं सल'मा दायनि बेफोरो समाजारि मोनसे सल'मा बेफोर सल'मानि गेजेरजोंनो जोङो बेफोर सल'माखौ फरायोब्ला गावनि गावनि माखासे हुदाफोरखौ सोलायनानै लानो हायो मानोना जेरैहाय खारलुं सल'माया गावनि थाथेर गोयै गोसोखौ लानानै समाजारि समाजारि हिसाबै थिखांनाय जादों जेरै बर'फोरा मोनसे जायगायाव थियै संसार जाया बेफोर गासैबो समाजारि हुदा आरो बर'फोरनि हुदाखौ बे खारलुं सल'मायाव थिखांनाय जादों दायनि बेफोर दायनि बे दायनि सल'मायाव जेरै बर'फोरा खोमसि फोथायनानै सोरखौबा सोरखौबा गाज्रि सनदेह खालामनाय सोरखौबा दायनि साजायनाय सोरखौबा बुथारनाय बेफोरो गासैनिबो समाजारि समाजारिनि खोथायानो बे दायनि सल'मायाव बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो मानोना जोंनि बर' समाजा गोबाङानो खोमसि फोथायो खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो सोरबा सुबुंखौ सोरबा सुबुंखौ गाज्रि सनदेह खालामो आरो सोरबा सुबुंखौ दायनि सनदेह खालामना अजा बिजानि खोथा होननानै बु मानसि सोरबा सुबुंखौ बुथारा बुथारो थि बेबादिनो दायनि सल'मायावबो बे एखे रोखोमनि थासारिखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो मन'रन्जन लाहारीनि माखासे सल'माफोरा आरो थुनफावथाइफोरा समाजारि जायो